फिसाला देरसिननि नामआ माजेन ब्रह्म आमफ्राय सेकेन्डना राजा ब्रह्म आरो बिनि थारआ नानि माबा मा होनो नानि नामआ मा बैसागि ब्रह्म ओमफ्राय सासे बिनि आनजाय दंबावो सुदेम ब्रह्म ओमफ्राय बिनिफ्राय जायख्लं ब्रह्म